मेरी एक छोटी बहन है जो दस साल की है और वो पढ़ने में बहुत इंटेलीजेंट है बहुत अच्छा उसको लगता है पढ़ने में पर जब लड़कियों के पढ़ाने की बात आती है उनके फ़ीस वगैरह उनके खर्चे की बात आती है तो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना लोग समझते हैं कि बोझ के सामान समझते हैं उनको पढ़ाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो दूसरों के घर जाएगी तो हम इसको क्यों पढ़ाएं पर लड़कियों को पढ़ाने में बहुत सारी कठिनाई आएंगी क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए उनको पेरेंट्स को उनको स्कूल में छोड़ना भी पड़ता है वापस लेने जाना भी पड़ता है उनका हर तरीके से ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियों को छेड़ने के लिए और उनका गलत नज़र से देखने में लगे रहते हैं तो उनसे उनको बचाने का ध्यान रखना पड़ता है पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ता है और उनके जो भाई बहन होते हैं उनको भी तो मैं मेरी सिस्टर को पढ़ाने जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी कठिनाई रहती हैं उनको उसको लेने जाना उसको छोड़ने जाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिक्कतें आती हैं जब मैं उसको स्कूल छोड़ने और लेने जाता हूँ तब और उसका पूरा ध्यान रखना होता है उसे ट्यूशन भी पढ़ाना होता है ये सारी चीज़ों की हमें पता होता है कि एसी एसी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं जब हम लड़कियों को पढ़ाने की बात करते हैं